मुलुगमा आरो मुलुगमाया बेसे गुवार गुमुर बाथ्राया आंखौ सोमो नांहोयोदि बे फैलाव बुहुम बिखायाव जेसेबांनाखि गुवार मुलुगा बेसे गुवार बेखौ आङो सोमो नाङो मानो होनोब्ला गुबुन गुबुन जायगा गुबुन गुबुन हादरफोराव बेसेबांबा समायना रमायना इसोरजों सोरजिजानाय मुलुगमानि गेजेराव हाजो हायेन दाउसिन दाउला जिब जुनार बायदि बायदि मुलुगाव इसोरजों सोरजि जानाय आरो हाजो हायेन गासिखौबो लानानै मुलुगमा मुलुगमा दानानै होदों इसोरा बिसोर सोरजि जानाय मानसिफोराबो गावबा गाव जानाय लोंनायनि हाबा आरो मावनाय दांनायनि हाबाफोरखौ मुलुगावनो मोजाङै मोजां जिउ खुंबोगासिनो दं आरो सोमोनाङोदि गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम रायलायहरनाय बायदि बायदि सावगारि नुनाय बायदि बायदि हाजो हायेनफोरखौ नुनाय बेफोरखौ गासैखौबो मुलुगमानि गेजेरजों जों नुनो मोनदों आरो बेखौ आं सोमो नांदों आरो